हैलो जी हाँ क्या मेरी बात जय माता जी रेस्टोरेंट से हो रही है मैं रजनीश तिवारी कुछ देर पहले मैंने भोजन का आर्डर किया था जिसमें मैंने आपके यहाँ से एक चपाती दो नान मंगाए थे अब मैं उस ऑर्डर को बढ़ाना चाहता हूँ जिसमें तीन चपाती और पाँच नान मैं चाहता हूँ तो आप मुझे इसकी क़ीमत बता दीजिए